केपें जिल्ल्यांतल्या सामाजीक कल्याणा खातीर आनी तांचो बदल घडोवपा खातीर भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आनी तांच्या भलायकी खातीर सरकारान खूब अशो सुविधा काडिल्ल्यो आसात एक म्हणल्यार चेडवां खातीर एक सुविधा काडिल्ली आसा ती तेमच्या शिक्षणा खातीर आनी मुखार लग्ना खातीर तेमकां सुविधा जातली अशी करून एक स्कीम आसा ती म्हणल्यार सुकनन्या समृधी योजना ती स्कीम वीस जानेवारी दोन हजार पन्नास ह्या वर्सा ताजी सुरवात केल्ली आनी ह्या ह्या स्किमीचो फायदो खूब अशा चेडवांक जाल्लो आसा ती स्कीम फकत धा वर्साच्या सकयल्या चेडवांनी करपाची आसा ही सगळी म्हायती तेमकां तेमच्या पंचायतींतले मेम्बर आसा तांकां विचारपाची आसा आनी धा वर्साच्या सकयल आशिल्ल्या चेडवांचे आवय बापायनी वचून ती बँकेन करपाची आसा आनी तांचो एकावंटूय करपाचो आसा आनी तांची दर वर्सा कमीच्या कमी दोनशे पन्नास रुपया ते चडांत चड देड लाख रुपया ते एक वर्सा भरपाक शकता जशें जशें तें चेडूं व्हड जातलें ताची शिक्षणाची सोय आनी ताजें लग्नाची सोय त्या पयशांचेर फिक्स्ड डिपोजीट ते दवरतले तें फिक्स्ड डेपोजीट सात पॉयंट स पर्सेंटान तुमकां तें डेपोजिटांत मेळटले आनी ती स्किमीचो फायदो खूब अशा भुरग्यांक जाल्लो आसा त्या चेडवां खातीर जांचे आवय बापूय तांचे खातीर कांय करपाक शकना तांचें शिक्षण करपाक शकना तेमकां घरा दवरतात चेडवांक ताका लागून सरकारान अशी स्कीम काडिल्ली आसा त्या स्किमीची सुविधा आमी हर एक चेडवाक दिवपाची आसा आनी हीं कामां आसा तीं भुरग्यांच्या पॅरंट्सांनी एकठ्यान केल्यार दुसऱ्याक वचून सांगपाचें आसा ना जाल्यार अशो सुविधा आसा त्यो सगळ्या पॅरंट्सांनी पंचायतीन ना जाल्यार तेमच्या जिल्ला अधिकाऱ्यान तांकां वचून तांच्या दफ्तरान तेमकां विचारपाचें आसा अशो अशो खूब अशो सरकारी योजना आसात त्यो सरकारान समाजाच्या आनी भुरग्यांच्या तशें करून बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर खूब अशो सुविधा तयार केल्ल्यो आसात त्या सुविधांतली एक एक आसा ती हांवें आयज म्हायती काडिल्ली आसा